ہاں میں نے ناسک ناسک تک کا سفر کیا تھا پبلک ٹرانسپورٹ سے لال بس سے جو مہاراشٹر کی لوکل بس ہے اور مالیگاؤں سے ناسک تک کا سفر کیا تھا مجھے بس کی جو حالت تھی وہ قابل رحم تھی بہت زیادہ آواز آ رہی تھی اور اس کے دروازے جو تھے وہ ٹھیک سے بند نہیں ہو رہے تھے نشستوں کی حالت بھی بس ٹھیک ٹھاک تھی اور صفائی بھی لوگوں نے زیادہ تر اکثر گٹکا یا تمباکو کھا کر تھوکا ہوا تھا تو وہ بھی ایک پان کی پیک جو تھی وہ گاڑیوں گاڑی کی جو سائڈس کی دیواریں تھی اس پر تھی اور گاڑی میں صفائی بہت کم تھی باقی اکثر زیادہ تر ونڈوز جام تھی وہ نہ کھل رہی تھیں نہ بند ہو رہی تھیں یا اس کا جو سلائڈنگ سسٹم تھا وہ بلاک ہوا ہوا تھا تو پورے اوور آل جو کہ وہ ڈیزل سے چلنے والی بس تھی پینتالیس لوگوں کے نشست تھی اس کے اندر سب سے عجیب بات تو مجھے یہ لگی کہ ایمرجنسی کا جو ایکزٹ ڈور تھا وہاں اس کے بالکل سامنے ہی ایک سیٹ لگی ہوئی تھی تو ایمرجنسی کی حالت میں کسی صورت میں وہ ایمرجنسی ڈور کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو تب بھی ہمیں بھی اپنی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور گورمنٹ کو بھی تھوڑی اچھی فیسیلیٹیز دینی چاہیے